تیراک سیکھنا ایک اچھی چیز ہے اس لیے کہ ہمارے علاقہ میں باڑھ آتے جاتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ڈوبنے کی آشنکھا زیادہ رہتی ہے اس لیے تیراک سیکھنے سے اور اس کا بچاؤ کرنا چاہیے اگر کوئی نیا سیکھ رہے ہیں ان کو بھی چشمہ لگانا چاہیے اور اس کا ٹوپی آتا ہے وہ بھی لگانا چاہیے چشمہ اس لیے لگانا چاہیے کہ کنکڑ یا کیڑا مکوڑا آنکھ میں نہ جائے اس کے لیے اس کو لگانا چاہیے اور

سے یہ ہوگا کہ پانی آئے گا تو اس سے نکل کر بچ سکتے ہیں اور اس چیز کا بھی بہت ضروری ہوتا ہے چونکہ ہمارے علاقہ میں بہت باڑھ آتی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو تیراک سیکھنا چاہیے اور جو آدمی سیکھ جاتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی سکھاتا ہے تاکہ باڑھ آئے تو پانی سے بچ جائے یہ ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے